मानसिफोरा हाबा जानो फैनायाव खैना गोदाननो अननानै गोबां बान्थाफोर होफैनायखौ जों नुनो मोनो जेरैबायदिहाय थोरसि ल'था दखना गामसा घड़ि बेडसिटफोर जाय बान्थाफोरा बिसोरनि संसार जानायाव हेफाजाब होयो बेफोर बायदि गोबां बान्थाफोर होफैनायखौ जों नुनो मोनो मोननो हायो ओरै संसार जानायाव बाहायनाय थोरसि ल'थाजों लोगोसे कुकार साराय बेफोरबायदिफोरखौ जों नुनो हायो गाननाय जोमनायनि थाखाय दखना गामसा टि शार्ट पिस बेफोरबायदि गसला बेफोरखौ जों मोननो हायो बेडसिट बेफोरखौ जों गोबां मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे गोबां गोबां बाहायजानाय मुवाफोर बेसादफोर बेफोरखौ जों मोननो हायो बेजों लोगोसे खैना गोदाननो जि जौतुक हरनाय बेखौ हरनायखौ जों नुनो मोनो बेखौ न'खरनि मानसिया अननानै खैना गोदाननो हरनाय जायो जायहा बिनि संसार जानायाव बेखौ गोबां हेफाजाब होयो हेफाजाब होनो बेफोर मुवाफोरखौ बेफोर बान्थाफोरखौ जों हरनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि बिसना गद्रेज सफासेट बे बायदिनो फ्रिज वाशिं मेशिन आल्ना बेफोरबायदि बान्थाफोरखौ जौतुकफोरखौ हरनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे टि भि टेबोल चेयार आलमारि बायदि गोबां बेसादफोरखौ बान्थाफोरखौ न'निफ्राय खैना गोदाननो जौतुक महर हिसाबै हरनाय जायो